आमच्या गांवान समाजाच्या संस्कृतायेंत नाचाक खूब म्हत्व आसा जेन्ना ध धाला मांडार लोकनाच जातात धाला मांडार जेन्ना फुगड्यो जाता तेन्ना गांवच्या बांयलां वांगडा गांवचीं भुरगीं तातूंत वांटो घेतात तशेंच जे शिगम्या वेळार खेळ जातात तेन्नाय गांवचे जे भुरगे आसा तातूंत वांटो घेतात हें जालें संस्कृतायेंतलें उपरांत गांवाच्या गांवांत देवळां आसात तातूंत थंयसर वर्धापन दिसा निमतान स्नेह सम्मेलन आयोजीत करतात ह्या नदरेंतल्यान थंयसर नाचांच्या नदरेंतल्यान नृत्य स्पर्धा आयोजीत करता आनी ह्या स्पर्धेनीं जायते गांवचे लोक गांवचीं भुरगीं तशेंच भायल्या भुरग्यां खातीर नाचाच्यो सर्ती हांगासर आयोजीत केल्ल्यो आशिल्ल्यान लोकांक ताचो आनंद लुटपाक मेळटा